खेती करै छिए अच्छासँ करैए खेती फसिल खूब बढ़िआँसँ कएली आलू कएली मकइ कएली गहूम कएली गहूम कएली राजमा रोपि देली बोकला रोपि देली वएहमे अच्छासँ फसिलके हम चाहली खूब अच्छासँ हम रखिए खूब खूब अच्छासँ रखिए फसिलके फसिलके तऽ आँधी चलि आएल बिहाड़ि चलि आएल आँधीमे मकइ गिर गेल गहूम झुकि गेल अच्छा फसिल नहि भेल गहूम गिर गेल शीश एकदम भुइआँमे सटि गेल तऽ शीश एकदम सड़ि गेल मकइ सब सड़ि गेल अच्छा गहूम नहि भेलै गहूम नहि भेलै मकइ बिहाड़ि अएलै बरसा अएलै पत्थर गिर गेलै पत्थर गिरलै सब मकइके पत्ताके चुड़ि देलकै सबके मूड़ीके चुड़ि देलकै तऽ मूड़ीके चुड़ा गेलै नहि अच्छासँ भेलै मकइ अच्छासँ फसिल खूब बढ़िआँसँ नहि भेलै अच्छा नहि भेलै तऽ ओहि फसिलके हम चाहलिए खूब अच्छासँ हम बचाके रखिए मकइके मकइके अच्छासँ मेहनति करिए अच्छा बाइल दै अच्छा दाना दै एकदम अच्छा दै पेड़के खूब बढ़िआँसँ हम रखिए तऽ से नहि होलै पत्थर गिरलै पत्थरमे सब मकइके चुड़ा गेलै चुड़ा गेलै गहूम चुड़ा गेलै तऽ गहूम ने सब सुति रहलै सुतलै पानि होलै पानिमे सड़ि गेलै सड़ि गेलै तऽ हमरा सब मेहनति पानिमे चलि गेलै नहि भेलै